आमच्या एरियांत जायते आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा तातूंत मुडाव्या साद सुद्दांचो उणाव देशांतल्या जायत्यो वाठारांनी खेडा खेडाड्यांक खेलगड्यांक प्रदर्शन प्रदीश प्रशिक्षण दिवपाच दिवपाक वा खेळगड्यांच्यो स्थिर्थ घडोवंक हाडपाक जाय त्यो सुविधा नात हाका लागून भारतीय वा आमचे एरियेन खेळगड्यांक अंतरराष्ट्रीय म्हाळ म्हाळार सत्सर करपाक कठीण जावं येता खेडां सतीनी चड करून मंच फिल्म सिंग जुगार आनी स्टेशचो आदार आसता योग्य शानाची उणीव आनी प्रशाकीय कर्मचार्यां मदीं आदल्या खेळगडाचो आसवा पाव ना आनी तांचे सपने करूं खूब कठीण जाता